हैल्श केयर सिस्टम दी अगर अस गल्ल करचै इंडिया दे बिच ते ओह् इन्ना जैदा डिवैल्प नेईं ऐ जिन्ना कि बाकी कंट्री च ऐ बट अगर अस हून दिखचै जेह्डे़ गवर्नमेंट उ'नें बडे़ सारे स्टैपस जेह्डे़ न ओह् लैते न साढ़ी जे एडं के स्टेट ऐ इक स्टेट च दो एम्स दित्ते एम्स इंस्टीट्यूट गी जेह्डे़ इत्थै दे लोक न अगर उ'नेंगी हैल्थ दे रिलेटड जेह्डे़ इशू होंदा ऐ ते उ'नेंगी बाह्र नेईं जाना पवै उं'दी जेह्ड़ी हैल्थ केयर इत्थै गै मिली जाए ते अगर बडे़ सारे चैलैंजिस जेह्डे़ न अस अपने हाॅसपिटल च क्लिनिक च केस करने न अस जन्ने उत्थै इन्नी जैदा हाईजिनिक फैसीलिटी नेईं होंदिया आफर्डेबिलिटी नेईं होंदी सर्विस नेईं होंदी ते केंई बार डाॅक्टर अवेलेबल होंदे कोई बारी नेईं होंदे ते बड़ी सारी मरीज गी मुश्कलां दा जेह्ड़ा ऐ हां सामना जेहडा ऐ ओह् करना होंदा बट अगर अस दिक्खी ऐ कि हून करोना दा जिसलै टाइम हा उसलै इंडिया जेह्ड़ा हा ओह् नम्बर वन हा मौदी जी ने बडे अच्छे तरीके कन्नै पिरिअड गी संभालेआ करोना वैक्सीन जेह्ड़ी ही ओह् प्रापर जेह्ड़ी गाइडलाइन च ओह् इशू कीती जंदी ही कि हत्थ आपको बार बार साफ करने चाहिदे थोडे़ इन्ना डिसटेंस दी जेह्ड़ी दूरी मेनटेन करनी चाहिदी और टाइम टू टाइम गाइडलाइन जेह्ड़ियां हियां ओह् मिलदियां हियां ताकि असें गी अपने आप गी सेफ करचै ते आखने दा मतलब ऐ अगर इंडिया जैसी कंट्रीं जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने आप गी डिवैल्प करगी अपने आप गी इनहांस करै दी हैल्थ असपैक्ट कन्नै बी एह् हून मोदी जी जेह्डे़ न एह् बहुत अहम रोल जेह्डे़ निबाह् दे जेह्ड़ा अच्छा लीडर मिले अजतक कोई बी लीडर जेह्ड़ा मोदी कन्नै अस कम्पेयर करी सकचै